हमरा जहाँतक सरकारी योजनाके बारेमे जानकारी यऽ तऽ हमर गाँव हमर जिलामे बहुत तरहके फण्डसभ आयल छथिन जेनाकि सड़क आओर जे छै हमर गाँवके अति सुन्दर यऽ हमरा गाँवमे नल जलके भी व्यवस्था यऽ गाँवके गली गली टोलाके गली गलीमे एक नम्बरके स्वच्छ पानीके योजना जे छै हमर सरकार बिहारके श्री नितीश कुमार जी जे छै देलक हन तऽ ओसभ पानी पिबैत छी हमरा आओरकऽ आओरसभ जहाँ तक सरकारी योजनाके बारेमे बात छै तऽ गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर तरह सड़क रोड अच्छा यऽ स्वच्छता अभियानके बारेमे भी हमर जे छै गाँव एक नम्बर पर हमर जिला एक नम्बर पर आबैत छै लोहिया स्वच्छ भारत मिशनके अन्तर्गत हमर गाँवमे स्वच्छता अभियान मिशन भी चलायल जा रहलए जेकि काज अभी प्रगति पर यऽ टोला मोहल्लाके जतय भी साफ सफाइके लेलकय कचरा सभके एकत्र करिक उठाक एक जगह कलेक्ट करयए जमा करयए आ ओकर जे छै सरकार ओकरा जे छै अपन आदमीके द्वारा लए जाइ आओर ओकरा तरह तरहके काममे यूज करयए तऽ हमरा एहिसभसँ जे छै फायदा भेल हँ हमर गाँव हमर टोला हमर मोहल्ला अधिक सुन्दर लगयए देखयमे रहयमे नीक लगयए अच्छा लगयए बढ़िआँ लगयए खुशीसँ जीयै छी हवा पानी स्वच्छ मिलयए हमरा अओरके स्वस्थ रहैत छी एहिसभके बारे मे हम सरकारके बार बार विनती आओर धन्यवाद करयके चाहैत छी हमही नहि बल्कि पूरा टोला मोहल्ला समाज हमर राज्य बिहार बिहार भी ओकर धन्यवाद करैत छी तऽ सरकारी योजना हमर गाँवमे बढ़िआँसँ देलक हन